हैलो हां जी कु'न बोला दा अच्छा केसर दा दिक्खो जी केसर बड़ा मैंह्गा की जे असें नुआना पौंदा एह् कश्मीर दा ते कश् ते केसर दा रेट जेह्का एह् थ्होंदा समझी लैओ तुस कि एह् रत्तियें दे भाऽ थ्होंदा ते बाकी होर केह् चाहिदा तुसें कश्मीरी मिर्च शायद तुसेंगी सस्ती पेई जानी ते देई ओड़गे कोई तुसेंगी चार सौ रपेआ किलो जी हां हां कोई गल्ल निं तुस जिसलै मर्जी आई जाओ ते ओह् बड़ा अच्छा ऐ ते नेईं नेईं तुस जिस बेल्लै मर्जी आई जाएओ थुआढ़ी अपनी हट्टी ऐ ऐसी कोई गल्ल निं कोई नेईं जिसलै मर्जी तुस आई जाएओ थुआढ़ी अपनी हट्टी ऐ महाराज ऐसी कोई गल्लबात निं ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ